असांजे हिते जूनागढ में केतिरा ई ट्रेनूं सुठे सस्ते में असांखे किथे बि पहुचाइनि थी पियूं पर ट्रेनूं आहिनि न किथे बि वञनि थियूं त हुननि जो भाओ घटि आहे पर ट्रेनूं घटि आहिनि असांजे हिते सुबुहु असांखे किथे नौकिरीअ ते वञिणो हुजे या पढ़ण लाइ थोरा आसे पासे जे शहर शहर में पासे में वञूं था त सुबुह जो ट्रेनूं अचनि थियूं त वरी शाम जो थी अचनि पई त हुन जे विच में मंझंदि जो केर बि ट्रेन नथी अचे पई त असांखे वरी रिक्शा या बस में वञिणो थो पए त हुन जा रेट असांखे महांगा था लॻनि पिया त हिन जे करे असांखे ट्रेनुनि जी थोरी उहा कमी थी लॻे खे हुजनि थोरो वाधारे सरकारु वधाए सघे त असांखे अचण वञण में थोरी तकलीफ़ घटि थिए